نوجوان نسل ہماری روشن مستقبل ہے ہماری امیدیں ہیں ہمارے خواب ہیں کسی بھی کمیونٹی یا کسی بھی تہذیب یا کسی بھی چیز کے زندہ رہنے کی جو تدبیریں بیان کی جاتی ہیں اور جن سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں وہ نوجوان نسل ہیں خبر ایک ڈائیورسیفائی ہوتی ہے خبر کا کیا رخ ہو آج تک کوئی بتا نہیں پایا کس رخ پر جا کر وہ خبر کون سا رخ لے لے یا کس سمت کو اپنا لے اس کو اس کا کوئی خاص مقدار یا کوئی خاص مقام نہیں ہے اور اس کا تعین از قبل بیان اس کا تعین کیا بھی نہیں جا سکتا ہے خبر کے کئی زاویے ہوتے ہیں اس کے کئی روپ ہوتے ہیں اس کے کئی مراسم ہوتے ہیں اس کے کئی وسائل آمدن و رفتن ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر ہم نوجوان نسلوں کو عمل کرنے کی ترغیب دیں گے تو بعض صورتوں میں ان کے لیے ہانیکارک اور نقصان دہ ثابت ہوگا خبر اگر مثبت خبر ہے تو اس پر عمل کرنے میں یا اس پر عمل کرنے کے تعلق سے ہم اپنے نوجوانوں کو آمادہ کرنا اچھی چیز ہوتی ہے لیکن یہ کیا درست ہے یا کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک خبر جس خبر کو ہم مطلق خبر کہتے ہیں وہ مثبت ہو ایسا بالکل نہیں ہے آج کے دور میں بہت ساری ایسی خبریں یا یہ کہیے کہ تبلیغات یا نشریات ایجنسیوں کی طرف سے اکثر جو خبریں وائرل کی جا رہی ہیں یا جو نظر کی جا رہی ہیں وہ منفی اثرات اپنے اندر سمائے ہوتی ہیں وہ منفیات یا تو ان کی لاعلمی کی بنا پر ہو رہی ہیں یا تاریخ سے پردہ پیچھے ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں یا گورنمنٹ یا حکومت یا جس سخص کے متعلق سے خبر کو شائع کیا جا رہا ہے اس کے متعلق حقیقت اور حقانیت کو چھپانے کے تعلق سے اگر ایسی چیزیں ہیں تو ہم بالکل ہم اپنے نوجوانوں کو اس بات کی طرف ترغیب نہیں دے سکتے کہ ایسی خبروں پر وہ آنکھ بند کر کے عمل کریں لیکن میں ضرور کہوں گا یہ خبر یہ حالات ماحولیات تہذیب و ثقافت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتی ہے اس کو پڑھنا اس کو جاننا اور اس سے استفادہ کرنا ہماری نوجوان قوموں پر ضروری ہے تاکہ اس اس کے ذریعہ اپنے آئندہ کے راستوں پر راستوں آئندہ کے راستوں کے تعلق سے اور اپنے آئندہ کے سفر کے تعلق سے لائحہ عمل بنائیں اور منصوبہ سازی کر سکیں خبروں پر عمل کرنے کے کئی فوائد ہیں کئی فوائد خبر اگر تاریخ کے تعلق سے ہوتی ہے تو اس تاریخ اس اس کے قدیم اس واقعے کے قدیم تاریخ کے تجزیہ کی ڈیٹیلس اور آپ کو مل جائے گی واقعہ نگاری کے تعلق سے ہے تو اس کے اجزاء اور اس کے اسلوب پر بخوبی بات کی جاتی ہے اگر وہ خبر کسی جغرافیائی حدود کے متعلق سے بات کر رہی ہے تو ضرور اس کے معدنیات اور اس کے اس سے ہونے والے فائدے پر ضرور بات کر رہی ہوگی اگر وہ خبر کسی ملک کی سیاست اور بصیرت پر کسی لیڈر کی سیاسی بصیرت پہ بات کر رہی تو اس کی شخصیت کے توازن پر ضرور بات کرے گی اس کے عدل و انصاف اس کی بربریت اور اس کے ظلم و سفاکیت اس کے تشدد اور حکومت کے استہداد اور طرح طرح کے اس کے اراکن پر ضرور بات کر رہی ہوگی تو خبروں پر عمل کرنے کے بے شمار فائدے ہیں اگر وہ خبر مثبت پر ہے تو ہماری وہ خبر ہمارے لیے تجزیات کے بنیاد پر معلومات پر بیس ہوگی تاریخ پر بیس ہوگی واقعہ نگاری پر کے اس بہترین اسلوب پر بیس ہوگی خبر نگاری کے بہترین انداز پر بیس ہوگی ہم جو چاہیں گے خذ ما صفا والقدر ما ترک تو جو چیزیں اچھی اس میں ہیں اس سے ہم حاصل کرلیں گے اور جو چیز برے اس کو ہم چھوڑ دیں گے لیکن اگر خبر منفی پر ہے تو اس سے ہم بیداری ہمیں حاصل ہوگی اس سے ہمیں ہوش ہوش داری حاصل ہوگی اس سے ہمیں کس طریقے سے نپٹنا ہے اس سے نپٹنے کے اسباب ہمارے ذہنوں پر مرتب ہوں گے ہم اس کے لیے لائحہ عمل کوئی تیار کریں گے کہ ہم ان مصیبتوں ایسی خبروں پر عمل کرنے سے ہمیں ایسی مشکلات اور ایسی مصیبتوں کا سامنا ہو سکتا ہے اس سے ہمارے بچاؤ کی تدبیر کیا ہوگی ان ساری چیجوں پر ان ساری چیجوں پر ہم ایک بسیط استعداد کے ساتھ اپنا ذہنی سفر اپنا جو جسمانی سفر دونوں طے کر سکتے ہیں تو خبروں پر عمل کرنے کے یہ فائدے ہمیں حاصل ہوں گے